हँ हेलो की अभी तरी कथी कही आँइ कथी कहलिए नहि सुनाइ देलक जा रहल छिए अभी दुनूगा दशा हूँ अभी तऽ दरभङ्गा सपोर्ट ककरा करबै अभी तऽ देखिए रहल छिए अभी तऽ सब चीज अच्छा चलि रहल हइ अभी तऽ सब चीजमे सुविधा बढ़िआँ हइ रोडोसब भी बढ़िआँ हइ हॉस्पिटल उस्पिटलसब बढ़िआँ हइ कहाँ सड़कके बेबस्था बेकार हइ देखिऔ तऽ आ करिके पूरा हाइफाइ बना देलकै

ओसब किछु आओरलए ओकरा बन्द कऽ देने हेतै अभी शिक्षोमे देखै छिए एकदम सब इसकुल भरल रहै छै इसकुल बच्चा सबसँ अभी बहुत बच्चा पढ़ऽ जाइ छै अभी नहि टीचरसब टाइमसँ पहुँचै छै कि बच्चा सबसँ पुछबै अहाँ कहलहुँ बच्चा सबसँ पुछबै

अहाँके कहनाइ हइ जे ई गलत सरकार हइ नहि हमरा तऽ सब चीजके सुविधा लगैए

रोड हइ रोड अच्छा हइ हॉस्पिटल उसपिटलसब कहाँ अच्छा नहि रोड हइ अभी तऽ सब जगह अच्छा रोड हइ आब हॉस्पिटलेमे देखिऔ हरेक इलाकामे एगो सरकारी हॉस्पिटल हइ

काम कोना नहि चलैत हैत हॉस्पिटलमे इलाज चलैत होतै कहली जे हॉस्पिटलमे तऽ काम उम चलिते होतै अच्छासँ इलाज होतै होतै नहि होइ छै जाइ छै सरकारी हॉस्पिटल